اتر پردیش کے مختلف حصوں میں عام طور پہ بونی بولی بولی جانی والی بھاشا ہندی ہے یہاں پر ہر طریقے کے لوگ رہتے ہیں زیادہ تر مزدور طبقہ ہے جو باہر سے آتے ہیں جو جو اپنے مذہب کے حساب سے ہی لینگجویج یوز کرتے ہیں اپنے تیوہاروں کو اپنے گانے ڈانس اپنے مذہب کے حساب سے ہی پسند کرتے ہیں اور یہی تہذیب ہے تقریب ہے اور یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں اس لیے ہر طریقے کی بھاشا یہاں پر چلتی ہے